हेलो

कौन जाएगा जी जी बोधगया अच्छा कितने किलोमीटर होगा जी पचहत्तर सत्तर किलोमीटर वही लग जाएगा चार हज़ार रुपये

लग जाएगा सत आत घंटा लग तो यह होगा तो एक दिन लग जाएगा एक दिन में पहुँचा देंगे जाना आने बढ़ जाएगा पैसा आपको

उतना तो मालूम नहीं है पूछते पूछते चले जाएँगे बोधगया

एक दो दिन रखना पड़ आपको तो बेसी लगेगा पड़ जाएगा आपको तो तो रुकना भी पड़ेगा

दस हज़ार के आस पास तो लग जाएगा आप

वही पाँच दिन का लग जाएगा आपको पंद्रह हज़ार

जी नहीं नहीं पूरा दिन नहीं नहीं उसमें ख़राब उराब

ठीक है ठीक है